हँ हेलो रविन्द्र कतऽ जाइ छी बैग किनैलए सहरसामे डी बी रोडमे अमरदीपके बगलमे एकटा बढ़िआँ बैगके दोकान अइ हम ओहि दोकानसँ दुइ हजारमे एकटा बैग लेने छलहुँ बड़ा सुन्दर रखरखाव मजबूती ओकर सब बेबस्था जे छै से बड़ा उत्कृष्ट अइ ओतहि जाकऽ लेब दामो समुचित लेत आओर ठगाइ नहि हैत